आङो जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै फार्स्ट आवनो फंनैसो बुंनो सान्दों जोंनि बर' हारिया दानाय लुनाय आबाद मावनाय फारसेनिफ्राय जेरावबो आखा फाखा जोङै बर' आइजोफोरा गोदा गोदायनिफोरायनो खुन्दुं थुननानै सि दानानै गावनो गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लायोमोन बर' आइजोफोरा खुन्दुं थुननानै खुन्दुंआव गाब फुननानै मिथिंगानिफ्राय नागिरनानै जोङो गावनो गाब फुनोमोन लोगोसेनो गोबां रोखोमनि मोजां मोजां दखनाबो दायोमोन आरो गावनो गाव गावनि दख'नायाव आगरबो सेबखांनानै लायोमोन बे आगरफोरानो जादों फारौ मेगन मान्दार बिबार हाजो बायदि बायदि मोसा आगर एरनानै लायोमोन आरो गाव लानाय फास्राखौबो जों बर' आइजोफोरानो दानानै लायोमोन आरो लोगोसेनो हौवाफोरनोबो गामसा बायदि दानानै होयोमोन आरो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां मोजां मोजां सि दानानै बाजार हाथाइयाव फाननानै गावनि नांगौखौ जिउखौ खुंनानै लायो बिब्दिनो जों जोंनि बैसागुआवबो जोङो आर'नाइ गोजा दख'ना गोमो गस्ला गोजा बायदि गाननानै जों जोंनि बर'नि हारिमुखौ गाब गोनां खालामो लोगोसेनो जोंनि बेफोरबायदि बैसागोआव माला खाथिनि थुन बानायनानै जोङो गानोमोन बेफोरबायदिखौथ' जोंनि बेयाव गलपारा जिल्लायाव बानायनानै गाननाय जायो